ویسے تو میرا پسندیدہ موسم برسات ہے اور ٹھنتالا ہے جس میں فروٹس وغیرہ جیسے سیتا پھل ہے موسمی ہے سنترہ ہے انار ہے یہ سب چیزیں کھانے کے لیے موسم کے حساب سے ملتی ہیں اور اگر کوئی آم اگر شوق سے کھاتے ہیں تو پھر ان کو جھپکا والا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ آم دھپکال میں ہی آتے ہیں لیکن میرا پسندیدہ موسم تو برسات ہے